नमस्ते आप दुकान कर रहें हैं मछली की हाँ तो टेंगना है आपके पास गरई है कैसे बेचती है आप गरई अच्छा हाँ मेरे को चाहिए तोल दीजिए दो किलो टेंगना तोलिएगा शादी पड़ी है ना वह पच्चीस पैंतीस किलो कर दीजिए हाँ पैंतीस पैंतीस किलो मांगुर कर दीजिए जी ठीक है जी नहीं नहीं हम आ करके ले आएँगे आप से ठीक है नहीं नहीं मुर्ग़ा हम नहीं लेंगे नहीं मछली रे मछली बाराती को तो बहुत कुछ पसंद है तो जितना मेरा ईमान रहेगा उतने ही लेंगे ना जितना हम माँग रहे हैं उतने तोलना और उससे बेशी ज़्यादा नहीं तोलना सबको पहुँचा दीजिए ना सिसौड़ा गाँव में पक्षी साइड में हैं ठीक है ठीक नहीं नहीं कोई दिक़्क़त नहीं है और सब बढ़िया है दिक़्क़त होगा तो आपको मैं बताऊँगा ना कि मेरे को यह दिक़्क़त है नमस्ते नमस्ते